में थुआढ़ी हट्टिया कल परसूं इक कुर्ती लैती दी ही मिकी बड़ी शैल लग्गी में सोचेआ चलो लैन्ने आं शैल ऐ में उत्थै दिक्खी नी में घर आई में दिक्खेआ इन्ना बड्डा टुक्क लग्गे दा उसी हून आं'ऊ केह् करां दिक्खो हून तुस इसी करो इसी बापस जां किश करो ते इ'यां थोह्ड़े चलदा दिक्खो हां में आपूं इ'यां लफाफा कड्ढी में बाह्रै गी ते उस टाइम में इ'यां लफाफा बाह्र कड्ढी इन्ना बड्डा में दिक्खेआ उसी लाइयै में ओह् मेरी भैन आखदी दिक्खा हां मड़ी पिच्छै किन्ना बड्डा टुक्क लग्गे दा इसी तुकी लब्भेआ नी उस टाइम हून दिक्खो हां में केह् करना ते उस टाइम मिकी नेईं लब्भेआ यार रात ही जां केह् हा मिकी समझ नी आई ते उस टाइम मिकी नेईं लब्भेआ ते हून मिगी घर जाइयै लब्भेआ इ'न्ना बड्डा टुक्क मड़ो दिक्खो हां मेरे पैसे बरबाद होई गेदे में बारां सौ दा कुर्ता लैता थोआढ़ी हट्टिया मड़ो टुक्क लग्गे दा इ'यां दूसरी बार आंदा आंदा बंदा इ'यां दिक्खो हां तुस बी तां करियै हून दिक्खो हां तुस करो किश बापस करो इसी जां किश करो मिकी दूआ पीस देओ इ'यै ऐ ते किश करो कि गी मेरा बारां सौ रपेआ बरबाद होई जाना ते दिक्खो हां दूई बार बी बंदा फ्ही आंदा इ'यां में उस टैम तुसें बी नी दिक्खेआ में बी नी दिक्खेआ ते इन्ना बड्डा टुक्क लग्गे दा हा उसी ते कन्नै केह् आक्खां हून तां करियै हून दिक्खो तुस किश करो अगर पैसे बापस देओ जां मिगी अगर दूआ थोआढ़े कोला किश होर कुर्ता ऐ एह् नेहा ते होर देई टकाओ पैसे चाहे नेईं देओ कोई चक्कर नेईं ऐ अगर नेईं ऐ ते फ्ही तुस मेरे पैसे बापस देओ इ'यां मेरा बारां सौ रपेआ वेस्ट होई जाना हून तुस सोचो थोह्ड़ा